दाउ नायग्राफोरनि थाखाय आंनि बोसोनआनो जाहैबाय दि जों दाउखौ सिनायनानै लाजोबना हानांगोन जेनेबा दाउआ जोंनि जायगानिनो ना दस्रा जायगानिफ्राय बिरनानै फैयो बोथोर लायै बोथोर आमफ्राय अबे दाउआ बिरनो रोङो अबे दाउआ बिरनो रोङा अबे दाउआ दैआव थानो मोजां मोनो आरो बेगासिबो दाउआ बाहा बानायनाय थायो ना रोखोम एरैनो लांदांआव थानो मोजां मोनो बेफोरआव गासिखौबो मिन्थिनो हानांगोन आरो आमफ्राय दाउफ्रा मार अबे दाउआ दाउनि रोखोम नामफोरखौ मुंफोरखौ मिन्थिजोबनांगोन आरो आमफ्राय दाउ दाउ मा दाउआ जो ना जोला बेखौबो सिनायनो हानांगोन नैबे दाउरायखौनो हमना ला दाउराइआ जोबा आलदा नायनो आलदा जायो आरो जोलाबा नायनो आलदा जायो आमफ्राय दाउफ्रा बेसे गिदिर जायो बे दाउनि बिदैफ्राबो माबायदि जायो मा बायदि रोखोमनि बाहा बानायनानै बिदै दैयो बेफोरखौ थारमानि गासिखौनो मिन्थिनो गावहाबो निजा गावनि गोसोनिफ्राय माबा थानांगोन आरो माने इन्टारेस्ट थानांगोन आरो मिन्थिनो लुबैनाय होमब्ला साबसिन जायो आरो प्रजेक्टफ्राव बाहागो लानायफ्राव बा एरैनो जदि माबाफोर रिसार्च खालायनो लुगैयोब्ला